जोंनि ओनसोलावहाय एम एल ए आरो इएम फोर दं नाथाय जोङो बिसोरजों माखासे समाव जोङो गोनांथि जायोब्ला रायलायहैनो गोनां जायो जेरैहाय जोङो जोंनि स्कुल कलेज बा गामिनि बेबादि जौगाथायनि थाखाय जोङो माखासे बिसयखौ लानानै जोङो लामा एबा वालफोर बेफोर बायदिखौ जों रायलायहैनो गोनां जायो नाथाय रायलायनायनि गेजेरजोंबो जों बेखौहाय माब्लाबा दिनाव मोननो हाया जों बिनिखायनो जों बेबायदि मानसि थाब्लाबो मोननो हायैनि थाखाय जों गोसोआव दुखु मोनो मानोना बे जोङो बे जायखौ जों रायलायनानै मोनबोयो बेखौ मोनबोयोब्ला जों गोसोआव गोजोननायखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो जोंनि एलेकायाव जि एम एल ए फोर दं बे एम एल एफ्रा जोंनो नांगौ अनसुंथाइफोरखौ हरोब्ला जोंनि गोसोआव बेसेबांबा रंजानाय गोजोननाय मोननो हायो दा जों बेखौहाय जोङो बुङो जाहैबाय जोंनो जेखिनि नांगौ फरायसालिफ्राव बा गामि जौगाथाइ लामाफ्राव बेबादि जोङो मोनोब्ला जोंनि गोसोआ रंजानाय मोनो नाथाय जोङो गोबां रोखोमनि रायलायहैबाय नाथाय बेफोरखौ मोननो हाया माखासे लामाफ्रा जायाखै दासिमबो आरो फरायसालिफ्राव वालफोरखौ मोननो हायाखै बिनि थाखायनो जों बेखौहाय बुंथिनाय जाबाय